ہیلو السّلام علیکم کیا آپ شیرے پنجاب سے بول رہے ہیں ہاں میں اکمل سرفراز بول رہا ہوں میں آپ کا ریگولر کسٹمر رہتا ہوں میں آپ کے یہاں سے کبھی قورمہ کبھی بریانی کبھی آلو پراٹھا آڈر کرتا رہتا ہوں مگر کئی بار میں نے آپ کو کچھ چیزیں دھیان دلائی ہیں مگر شاید بزی ہونے کی وجہ سے آپ نے اُن پہ دھیان نہیں دیا کئی بار آپ کے آڈر آتے ہیں اُس میں کبھی اُن کی پیکنگ اچھی نہیں ہوتی ہے کبھی کبھار پیکنگ کے باہر تھوڑا تیل وغیرہ آ جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اِس چیز کا تھوڑا دھیان رکھیں